जोंनि रायजोनि गेरेमसा हारिमु दोरोङारि नेर्सोनखौ रैखाथि खालामनाय आरो फोसावनायाव जों बर' रायजो राजानि साफ्रोमबोनि मावनांगौनि बिबान आरो बे राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि थाखायनो जोंनि बर' रायजो राजाया आगुनिफ्रायनो बे बायदिनो नांसोमबोदों आरो दिनै बे बर' रावा आवगायनायनिफ्राय आवगायगासिनो आरो बेयो दिनै बिनि फिथाइआ जोंनि मोगथाङाव महर मोनगासिनो आरो दिनै बे मोनफ्रोमबो हारिया हारिमुवा गावनि हारिमुवा थांना थायोब्लासो बे जाथिया थांना थायो आरो बे जाथिया थांना थानोब्ला हारिमुवा थांना थानांगोन दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' रायजो राजायाबो बे बर' रावनि थाखाय बेबायदिनो नांसोमदों आरो बे नांनायनि गेजेरजोंनो दिनै बे बर' रावा मोगथांङाव महर मोन्दों आरो दिनै बिजोंनो जोंनि रायजो राजाया सिनायथि मोेन्दों आरो दाब दाब जायगायाव दिनै जोंनि बर' जाथिखौ सिनायनो हादों बे बर' रावनि थाखायनो आरो बे बर' रावा थांना थाब्लासो जोंनि जाथियाबो थांना थागोन आरो जोंनि जाथिया थांना थानाय मानि बे बर' रावा थांना थानाय